फरायसाफोरा गुबुन नोगोरनि फरायसालि एबा गोजौ फरायसालिफोराव मा बिबदिनो सोरबा साइकेलजों थाङो सोरबा स्कुटिजों थाङो बेनि उनाव सोरबा आरो बिबदिनो थाबायनानै थाङो बेबायदि आरो जोंनि बियावथ' सामफ्रामबो खारनाय बासफोर गैया जे जोङो मा जोंनि ओनसोलआव बेबायदि बास खारनाय बिब्दि गैया आरो जे गुदि सोलोंथाइ गोब्राब मोननायाव जेंना जायो होमब्ला बिब्दिथ' जेंना जाया मानो होनोब्ला जोंनियाव नांगौबायदि बिब्दिनो स्कुलफोर गुदि सोलोंथाइफोर दंखायो जे जोंनियाव गभमेन्टनिफ्रायबो बिदिनो गुदि सोलोंथाइफोर दंखायो आरो बिनि उनाव प्राइभेट स्कुलफोर दं जे जोङो गुदि सोलोंथाइ लानो होनोब्ला जोङो गभमेन्टनि प्राइमारि स्कुलफोरावबो जोङो गोबां बिब्दिनो फेसिलेटिसफोर मोनो नांगौबायदि बिब्दिनो गोबां रोखोमनि मोनो आरो बेनि उनाव मा होनो फ्राइभेटफोरावबो फरायनो हायो जे फरायसालियाव माबोरै थाङो होनोब्ला जों बिब्दिनो सोरबा साइकेलजों थाङो सोरबा बिब्दिनो स्कुटिजों बाइकजों आरो सोरबा बिब्दिनो स्कुल खाथिफोरनिया कलेज खाथिफोरनिया बिसोर मा थाबायनानै थाङो आरो गोबाङानो जोंनि खाथि खालायाव मा रुम भाराफोर लाना थाफैयो जे बिदिनो कलेजआव फरायनाय फोरा आरो कलेजआव फरायनायफोरा मा रुम भाराफोर बिब्दिनो लानानै थाफैयो जे जोंनिखैजा मा बिब्दिनो कलेजफोराबो नांगौबायदि रोखोमनि दङ जेरै साइन्स कलेज बिब्दिनो आर्टस कलेज बिफोरो दंजोबो साइन्स कलेजआबो प्राइभेट कलेज बिब्दिनो मोननै मोनथामानो दङो आरो बिब्दिनो गभर्नमेन्ट कलेजफोर दङो जोंनि खाथियावनो जे बिसोर बेयावबो मा साइन्सफोर जाबाय आर्टसबो जाबाय आरो एम ए बो दङो बे कलेजआवनो डिग्रिनिफ्राय एम ए जाबाय आरो बे कलेजआ जालायाव दङ बियो बेवहाय आर्टस दङो आरो साइन्स दङो बेनि उनाव जोंनि खाथियाव आरो माखासे गुदि फरायसालिफोर गुदि फरायसालिफोर दङो जे बेवहाय माखासे बिब्दिनो सोलोंथाइफोर लानो गोबां दङो आरो बिब्दि जेबो जेंनाफोर जाया आरो